हॅलो कोण उलयता ऑके पयलीं म्हटल्यार पयलीं म्हटल्यार गोंयान येयला म्हूण तुमकां वॅलकम आनी आनी हांगासर प्लॅसीज खावपा सारक्यो म्हटल्यार खूब आसा तुमी जाणां गोंयचें गोंयचें जेवण आसा ते पयलींच म्हटल्यार खूब फामाद आसात शीत कडी बांगडो हें सगळें फामाद पूण लोकांक खबर ना खऱ्यो प्लॅसीज कितें आसा त्यो हांगासर हय तशें आल्यार मरें प्लॅस बॅस्ट प्लॅस तुका पणजेन जाय नू किंवा पणजे आसा जाल्यार तुकां हांव सांगू हांव पणजेचो सो हांव तुका प्लॅसीज सांगू शकता पणजेच्योच सांगू शकता पणजेन प्लॅसीज म्हटल्यार मरे कोंकणी कॅटीन म्हूणोन एक रॅस्टॉरंट आसा थंय तुका बरी फिश थाली मेळटली नुस्तें सोल कडी भाजी शीत बरी आनी बऱ्या प्रायजान तुका मेळटली ऑके आनी हें जाले व्हडलें आतां बारी हें थंय वचून बारीक बारीक स्टॉल आसात हांगासर तूं जाणा गाडे म्हणटा आमी तेंकां बांबोये मरे रत्नाकर म्हूण एक गाडो आसा सामको फामाद सामको फामाद रस ऑमलॅट थंय एक नंबरची मेळटा कळ्ळें प्लस पनीर पनीराचें तो एक कितें तरी करता मात चड बरें लागता रे कळ्ळें तुका हय आता तें आले बांबोये बांबोयेसून तूं येयलो सपोज पणजे येयलो पणजे तुका एक बाबू म्हणू एकटो मेळटा तो रास रसऑमलेट पावर फूल करता पावर फूल आनी थंयसून तूं थंयसून तूं येयलो सपोज दोनापावल सायडीन दोनपावलूय तुका आसा तशें आसा ऑके आनी आनी कितें आनी खंय तुका इंट्रस्ट आसा विचार मरे सांगतां हांव ऑके ऑके तशें जाल्यार तुका आमचें पणजे वा पणजे वाठारान बरें आसा जागे पणजे वाठारान मळ्यान फाँटेनाजान तूं गेलो नू थंय तूका बरें बरें प्लॅसीज आसात थंय कळ्ळें तुका बरें बरें एँबियंस आसा थंय बरी वायब आसा बरें डिनर बी खंय करूंक मेळटा फॅमिली गॅट टूगेदर थंय बकें जाता कळ्ळें तुका ऑके प्लॅस तुका मेळटली रे ऑके बरें तर मेळ्या केन्नाय